हेल' औ औ औ मेख्ला सादोर बिदिनो मुगानि दङ सिलखनि दङ आरो ना औ एमब्रदारिनिबो दङ औ दख'नायाबो बिदिनो बिदन दङ

मास्रायस औ दङ बेबो ओमफ्राय बिबार ब्रेननिनिबो दङ बिदिनो फाइभ केनिफ्राइ सिथारथिं जायो आरो ना नोंथाङा लानो सानदोंमोन नामा औ औ लानो हागोन लानोबा अनलाइनबो अनलाइन देलिबारिबो जायो आरो ना नों लानो गोसोबा औ दा प्रेजेनटलि बिदिनो येल' ब्लेक बिदिनो दङ औ पिंक

दङ दङ

अ' माबा पाइब के थांगोन बेयो परनिथ' जाद्राया नोंथाङा परथाउजेन पाइब हानड्रेट होनो हागोन दे होमबा नोंहाबो लस गैला आंहाबो लस गैला

तु जाबाय मास्रायसनि लानो हागोन औ मास्रायसनियाबो गोमो दङ ब्लु दङ औ दे औ औ दे